دہلی میں ایسے بہت سے تحقیقی و اختراعی مراکز ہیں جو تعلیم یا متعلقہ شعبوں پر مرکوز ہیں جیسے کہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی جامعہ ہمدرد یونیورسٹی دلی یونیورسٹی اور اور اِس کے علاوہ بہت ساری اکیڈمیاں ہیں جیسے اُردو اکیڈمی قومی کونسل برائے فروغ اُردو زبان اور اِس کے علاوہ این سی آر ٹی سی بی ایس سی یہ ایسے ادارے ہیں جو تعلیم یا اُس سے متعلقہ شعبوں پر مشتمل ہیں